हां में तोहानू एह् सनान लगा कि जेह्ड़े पैह्लैं लोग हत्थै कन्नैं कम्म करदे हे ते ओह् अज्ज कल मशीनें कन्नैं कम्म होआ दे उंदे बारे च में तोआनू सनान लगा इयां लाई लैओ पैह्लैं लोग अपनें खेत्तरैं पत्तर बाह्नें रहानें रहूनें ते लोग डंगरें दा इस्तेमाल करदे हे अज्ज कल लोग झट्ट ट्रैक्टर लैंदे ते बाहियै बेल्ले होई जंदें ते लोग जियां अस लाई लैते ठंडा पानी पीनां ते लोग घड़े च पानी लाए दा ते कोई शैल ठंडा ठंजा पानी ते अज्ज कल लोकें गी थाह्र फ्रिज्ज लेई ले दे ते जियां लोग लाई लैओ भला लोग कपड़े धोनें किश लोग लग्गी रौंह्दे हे हल्लैं बल्लैं अज्ज कल लोकें मशीनां लेदियां ते पंज़ें मिटें धोई धाईयै ते बेह्ले होई जंदे इयां लाई लैओ असैं दूर जाना ते असैं इंदा रेह्ड़े रूह्ड़ै उप्पर जंदे हे अज्ज कल लोग घट्ट अपनी गड्डी स्टार्चट करदे ते चलियै पास्सै होई जंदे इयां लाई लैओ भला केंई चिर पैह्लैं असैं कम्म लाना ते कुदै खड्ढे खुड्ढे कड्ढने ते अप्पूं लग्गे रौह्नां दो दो तिन्न तिन्न ध्याह्ड़ियां ते फ्ही जाईयै कुदै कम्म मुक्कनां ते अज्ज कल एह् आई दियां जी सी पिआं आई दियां जित्थें पंज़ें मिन्टोें दा कम्म ते दों घैंटें च करियै पास्सैं होई जंदे अज्ज कल लोग इयै होंदा ते लाई लैओ असैं इयां लाई लैओ भला कुदै कोई